بچپنا زندگی بھی ایک بہت ہی آزاد زندگی ہوتی ہے اس میں نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ کسی اور ضروریات کی ٹینشن ہوتی ہے بچپنا زندگی بھی بہت ہی انمول اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اسی میں سے ایک سفر زندگی کے شروع ہوتی ہے جوکہ ابتدائی دور اپنے گھر سے پرائمری اسکول اور پرائمری اسکول سے پھر مکتب کی طرف اس کے بعد جب بچہ اپنی زندگی کی عمر کو بڑھتا ہے تو اس کے لیے پھر آگے کی سفر جو شروع ہوتا ہے اسی میں سے ایک سفر میرا سہرسہ سے مونگیر کے لیے ہوا کرتا تھا میں مونگیر میں مدرسہ تجوید القرآن میں پڑھتا تھا وہ بھی ایک سفر بہت ہی بہت ہی عجیب و عجیب و غریب ہوا کرتا تھا چونکہ مونگیر کا راستہ سہرسہ سے ٹرین پکڑ کے کے کھگڑیا جانا پڑتا پھر وہاں سے اتر کر کے آٹو لیں کر کے پھر جہاز گھاٹ پہ پہنچنا ہوتا تھا لیکن وہاں کے سفر کھگڑیا سے لے کر کے اور جہاز گھاٹ تک بہت ہی کھچم کھچ بھرا ہوا جیپ والے سواری کو بیٹھاتے تھے یوں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ زندگی میں ایسی سفر بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا جس جگہ سیٹ پر ایک آدمی کا سیٹ ہو وہاں پہ دو دو آدمی کو کھچا کھچ بیٹھانا یہ ایک بہت ہی بڑی دشواری ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے اتر کر کے اسٹیمر جہاز پہ پار ہوا کرتا تھا جو میں گنگا کے اندر وہ جہاز پہنچتی تو وہاں کی آب و ہوا وہاں کی رونق وہاں کی فضا کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعی میں انسان کی زندگی جو ہے یہ ہوا کی طرح ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں سے وہاں سے لے کر کے اترنے کے بعد رکسا سے میں تجوید القرآن پہنچتا تھا اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے درس کی جو ہے درس میں تیار درس کے لیے تیار ہوتا اور درس میں اپنے سبق کو اپنے استاد کے ساتھ سناتا اور اس طریقہ سے اپنے سفر کو مکمل کرتے تھے